मध्य प्रदेश के स्थानीय बैंडो के बारे में अधिक जानकारी तो नहीं है परंतु संगीतकारों में सुप्रसिद्ध बुंदेलखंडी गायिका रानी कुशवाहा अनूप जालोटा रघुवीर यादव जी हैं राज्य में पर्यटक इन्हें देखने भी आते हैं रानी कुशवाहा की काफ़ी फैन फोलोइंग है और बुंदेलखंड में इनके लिए बड़े बड़े इनके प्रोग्राम होते हैं कार्यक्रम होते हैं और जिनमें इन्हें देखने के लिए लोग लड़ मर करते हैं इसके अतिरिक्त पर्यटन स्थल में खजुराहो का संगीत फेस्टिबल पचमणी का संगीत फेस्टिवल भी काफ़ी प्रसिद्ध है लोगों द्वारा राग फाक और बघेलखंड में कजली गाई जाती है और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में ये सब इकट्ठा होते हैं रानी कुशवाहा जो बुंदेलखंडी कलाकार हैं वे अपने कार्यक्रम मध्य प्रदेस के अलग अलग क्षेत्रों तथा उत्तर प्रदेश के भी कई क्षेत्रों में देती हैं